हॅलो उबेर सर्वीस न्ही हांवें तुमकां फिडबॅक दिवपा खातीर कॉल केल्लो काल काल तुमची गाडी आमी बूक केल्ली आनी तातूंत एक ड्रायव्हर आशिल्लो ताचें नांव आशिल्लें गजानन शेटये ताणें हांका ताणें आमकां भोंवडोपाक व्हेल्लें आमकां आमी सांगता थंय तेणें आमकां भोंवडो भोंवडोपाक व्हेलेलें तो बेजरूंक ना आमकां जागो जी सुवात खबर नाशिल्ली त्या ठिका ठिकाण्यार लेगीत ताणें आमकां भोंवड भोंवडून हाडलें त्या सुवाते बद्दल आमकां म्हायती लेगीत दिली तेका ताका लागून हांवें ताका थॅंक्यू म्हणपाक खात म्हणपा खातीर कॉल केल्लो देव बरें करूं